नमस्ते सर तो हमको बहुत जोरों से भूख लगा है कुछ है आपके पास

जी हमको चावल दाल बाटी चोखा देशी है तो

हमको चाहिए तो एक प्लेट ए पूरा प्लेट कितने का लगेगा हमको बाटी चोखा नहीं तो हमको ए एक प्लेट में बाटी चोखा चावल दाल और पनीर का सब्जी कितने के प्लेट एक प्लेट कितने का एक डेढ़ सौ अरे तो अबहिनै हम वहाँ से पूछकर आ रहे हैं वो सौ रुपए में दे रहा था आप डेढ़ सौ बोल रही हैं अरे तो हिसाब से लगाइए वहाँ हम सौ रुपए में अच्छा तो अरे तो है बासी है कि ताजा है अरे तो हम कैसे हम कैसे मान लें कि ताजा है

हमको तो आधे घंटे बाद आना है अभी हम ट्रक में हैं नहीं देखिए हमको देखिए बाटी चोखा हमारा बहुत प्रिय भोजन है हमको बाटी चोखा सब हमको जबरदस्त चाहिए और चावल दाल में थोड़ा कमी बेसी हो तो चलेगा ठीक ठीक है मैडम ठीक है आ रहे हैं हम आधा घंटा में